ہمارا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور کرکٹ ہمارا پسندیدہ کھیل بچپن سے ہی ہے کیونکہ یہ ہم کو بچپن سے ہی کھیلنے میں مزہ آتا ہے اور کرکٹ میں جب ہم کو مزہ تب آتا ہے جب ہم کسی کے بال پر کسی کے بال پر چھکے یا چوکے مار دیتے ہیں اور اس دوران ہم کو جب ایسا بہت اچھا فیل ہوتا ہے اس لیے ہم کو بچپن سے ہی شوق ہے کرکٹ کھیلنے کا جب ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو دور دور تک جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مطلب اتنی دور چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے کہ مطلب جہاں ہم لوگ کا کوئی پہچان بھی نہ ہو اور وہاں جانے کے بعد ہم لوگ دوسرے دوسرے علاقے کے لڑکے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہاں جب جیت جاتے ہیں تو ہم کو اور مزہ آتا ہے کرکٹ ایسا کھیل ہے کہ جو پورے پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے اور کرکٹ ہم کو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے کرکٹ بہت اچھا کھیل ہے کرکٹ سے اچھا کوئی کھیل ہوتا ہی نہیں ہے کرکٹ ہم کو اس لیے پسند ہے کیونکہ ہمارا شوق بچپن سے ہی ہے کرکٹ کھیلنے کا اور ہمارا شوق اس لیے ہے کہ جب ہم کھیلتے ہیں اور کسی کے بال پر چھکے یا چوکے مارتے ہیں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور کرکٹ بہت اچھی چیز ہے اس لیے کرکٹ کھیلنا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو یا کہیں بھی ہو کیونکہ کرکٹ بہت اچھی کھیل ہے اور کرکٹ سے بہتر کوئی کھیل ہوتا ہی نہیں ہے کرکٹ بہت اچھا ہے